ہیلو ہیلو و علیکم السلام ہاں بالکل بولیے یہ بھی ہم سپول سے بیچ رہے ہیں پودھا جو مل جائے گا جس چیز کا پودا آپ کو چاہیے سب کا مل جائے گا ہاں ہمارے یہاں کا پرسدھ جو ہے نا سپول کا مالدہ آم ہے جسے ننگرا بولتا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں تو آ جائیے آپ لیچی کا تو نہیں ہے بھائی باکی سب کچھ ہے سمجھے نہیں لیچی کا نہیں ہے باکی سب کچھ ہے جو بھی پیر چاہیے سب کا نام آپ مجھے لکھوا دیجیے آں ہاں مل جائے گا بالکل ملے گا ہاں آئیے نا پھر یہی ریٹ ہو جائے گا کا ہے کوئی ڈھائی سو کا ہے کوئی سو کا ہے کوئی کٹہل کا پیڑ جو ہے نا سو پیس آپ لیجیے غا تو دس روپیے کا پڑے غا ہاں جی امرود کا مل جائے گا پچیس روپے کا پیڑ کم سے کم پچاس پیس لینا پڑے غا پچیس روپے غا ایک پیر لوگے تو سو روپیے کا پڑے غا ہم ہول سیلر میں بیچتے ہیں ہمارا دکان جو ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک ٹھیک ہے آئیے و علیکم السلام